हैलो हां जी अच्छा अच्छा अच्छा नेईं बड़ी स्हेई जगह तुसें फोन कीता ऐ साढ़ी दुकान पूरे जम्मू च मश्हूर ऐ अस बड़े शे साढ़े इत्थै बिल्कुल श्रीनगर दे सिद्धे साढ़े कोल गै आंदे न बाकी दुकानां बेचदियां न मिक्स बी अस नी बेचदे अस बिल्कुल प्यौर ते ओरिजिनल माल बेचने आं ते दिक्खो जेह्ड़े अखरोट न

ना ना जी पूरा पूरा काजू ऐ साढ़े कोल नेईं नेईं जी तुसें पूरा पूरा काजू लब्भग शैल ते खाने च बी शैल इ'यां कौड़ा काजू नी देगे तुसेंगी ते ना तुसेंगी मतलब अस ओह् आखदे केह्ड़ा बदाम ना गै कौड़ा बदाम दे गे तुसेंगी जेह्ड़े होंदे न खराब होई जंदे न साढ़े इत्थै बड़ा स्हेई समान मिलदा ते दिक्खो जेह्ड़े अखरोट न ओह् तुसेंगी अस दो सौ रपेआ किलो लग्गन गे ठीक ऐ न ते जेह्ड़े बदाम न ओह् सौ रपेआ किल्लो मिली जान गे बिना उप्पर आह्ले छड़ियां गिरियां बिच्चा आह्लियां सौ रपेआ किल्लो हां साढ़े इत्थें जिसलै बी तुस जम्मू आना जिसलै बी इत्थें रघुनाथ बजार आना ते इद्धर ऐ साढ़ी दूकान कि इद्धर ऐ इद्धर तुस कुसै गी बी आइयै पुच्छी लैएओ कि एह् ड्राई फ्रूट आह्ला फेमस ऐ अस ड्राई फ्रूट आह्ले कुद्धर न इक ही दूकान ऐ साढ़ी उद्धर बड्डी ऐ हां तुस फोन कर लैएओ मेरे इस्सै नंबर पर तुस आना कुद्धरं ऐ तुसें इत्थै बाह्रा आना तुस बाह्र दे टूरिस्ट ओ अच्छा अच्छा अच्छा इ'यां तुस इद्धर दे पर हून इद्धरा दा कोई गल्ल नी तुसेंगी ते क्वालिटी पता ही होनी केह् जेही क्वालिटियां बेचने आं अस नेईं अस पुराने आं साढ़ी बड़ी पुरानी दूकान ऐ साढ़ी ते अंग्रेजें दे बेल्लै दी दूकान चलाै दी ऐ इद्धर ते मिगी नेईं ते तुस सनाई ओड़ो मैं तुन्दे अस्तै पैक तुसें गी अगर पता क्वालिटी दा ते अस पैक करियै छड्ढी ओड़ने आं आओ लेई जाओ तुसेंगी साढ़े माल उप्पर यकीन नी हां आहो ओह् बी ऐ साढ़े कोल तुसें आना तुसें साढ़े कोल तुसें हर टाइप दा ड्राई फ्रूट लब्भी जाह्ग होर बधिया क्वालिटी दा ड्राई फ्रूट तुसें अस अस अपने कस्टमर गी गलत चीज बेचदे नी साढ़ा साढ़ा सिद्धी गल्ल ऐ कि जेह्ड़ी देनी चीज सिद्धे चीज देनी कस्टमर गी गलत चीज़ नि देनी दिक्खो गलत चीज अज्ज देगे पैहे् कमाई लैगे बाद च कस्टमर थोह्ड़ी न आह्ग साढ़े कोल हां नेईं नेईं हां तुस कम्म करेओ तुस आएओ साढ़े कोल ते कुसलै आह्गे अज्ज आह्गे ठीक ऐ शामी उप्पर पुज्जियै तुस रघुनाथ मंदिर कोल पुज्जियै मिगी फोन करी लैएओ आहो मैं तुसेंगी रस्ता दस्सी ओड़गी ठीक ऐ नी अच्छा अच्छा शुक्रिया